इस्कुलमे छोटा छोटा बच्चा रहै छै ओ बच्चासभ दोड़ैत रहै छै कहै छै बच्चासभ अच्छासँ बैठो गिर जायेगा चोट लागि जाएगा किसीके काल्हि एगो बच्चा गिर गेल रहय मुँहमे दाँत गड़ि गेलै खून बलबल जाय लगलै तब उसमे क्या करेंगे तब रूइसँ पोछि दिये हैं ओ पोछे पाछे हैं तब खून रुका है तऽ उसीके क्या करी मैडम क्याकि बच्चा छै चक्कर तक्कर एतै तऽ घर जाकऽ छोड़ि देलकै सोचलकै बच्चावला गप्प छियै बच्चा अर खेल होइ छै तऽ अच्छे लगै छै आ नहि खेलै छै तऽ फेर मन्दा रहै छै तऽ कहै छै क्या हुआ क्या हुआ फेर दौड़ाते रहते दौड़ते रहती है दौड़ते रहती है टिफिनके टाइममे बच्चासभ भगिते रहै छै कल बच्चामे बच्चा कुदिते रहलै अपने गिरलै कि दाँत गड़ि गेलै मुँहमे ठोरमे इतना बलबल खून फेकै छलै